जि'यां कि तुसें गी में पैह्लें गै सनाया मिगी फोटोग्राफरी दा बड़ा शौंक ऐ स्पैशली प्हाड़ी ऐरिया जि'यां जिद्धर दा ब्यू बड़ा स्हेई होंदा नै नेचर बगैरा उद्धर दे फोटो उद्धर दे फोटो दा बड़ा शौक ऐ जि'यां हून तुसें गी पता अ'ऊं कटरा रौह्न्नीं ते इद्धर इन्ना कोई ऐग्जिबीशन मतलब इन्ना इद्धर कोई है निं ऐ सोर्स कि जिद्धर अस बड़ा स्हेई इ'यां फोटो बगैरा खिचाई सकचै लेकिन इक मिगी बड़ा शौंक ऐ जि'यां तुस तुसें गी अ'ऊं सनान्नीं इंस्ट्रग्राम हून दिक्खो तुसें तुस सारे गै दिक्खने होन्नें इंस्ट्रग्राम ते अजकल्ल भाई जने खने दे फोनै उप्पर इंस्टाग्राम ऐ केईं लोक ते इंस्ट्राग्राम दी ब'जा कन्नै इन्ने फेमस होई गेदे रीलां पाई पाई ते मिगी बी इ'यां मतलब रील बगैरा बनाने दा बड़ा शौंक ऐ ते हून मतलब इंस्टाग्राम इक ऐसी टैकनालोजी आई गेदी मतलब री इंस्ट्राग्राम उप्पर इक ऐसी टैकनालोजी आई गेदी जिद्धर अस अपना टैलेंट शो करी सकने जि'यां कुसै बंदे गी ऐक्टिंग दा बड़ा शौंक ऐ ते उस्सी मौका निं थ्होंदा ऐ कि ओह् अपनी ऐक्टिंग शो करी सकै लेकिन इंस्ट्राग्राम दे थ्रू अस केह् करी सकने आं अपनी ऐक्टिंग गी मतलब दस्सी सकनें लोकें गी अपनी ऐक्टिंग दस्सी सकनें हून तुसें दिक्खेआ होना कोई कोई लोकें बिच्च इ'यां डांस दा टैलेंट होंदा ते ओह् लोक केह् करदे अपना डांस पांदे रीलें ओह् इंस्टाग्राम उप्पर रील उप्पर दे केह् होंदा उं'दा डांस मतलब सारी दुनिया दिखदी ते ओह् केह् फेमस होई जंदे तुसें दिक्खेआ होना कोई कोई लोग लोकें दे मिलियन मिलियन फालोअर होंदे ते उद्धरा लोक केह् होई जंदे फेमस होई जंदे जि'यां अस अरमान मलिक दे उं'दी गल्ल करचै ओह् बी इ'यां फेमस होई गे इंस्टाग्राम दे थ्रू होर बी बड़े सारे लोग न जेहड़े इंस्टाग्राम दे थ्रू फेमस होआ दे ते तुस केह् आखदे न इंस्टाग्राम इक ऐसा ऐप आई गेदा मी जिद्धरा अस केह् करी सकनें अपने मतलब अपना टैलेंट ऐक्सप्रैस करी सकनें हून सिर्फ इंस्टाग्राम उप्पर तुस ऐक्टिंग दे मतलब डांस बगैरा निं होर बी तुं'दे बिच्च जे बी टैलेंट ऐ जि'यां कुस कोई योगा शैल करदा जां कोई नचदा शैल ऐ जां कोई केह् आखदे नी मतलब होर कोई कुसै बिच्च टैलेंट होंदा जि कोई बी टैलंट होग ओह् तुस इंस्टाग्राम उप्पर रील पाइयै तुस अपना टैलेंट दस्सी सकदे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा इक ते तुं'दा टैलंट बी बाह्र आई जंदा ते तुसें गी लोक जानने बी लगदे ते हून में में बी इ'यां मिकी इ'यां रील बनाने दा बड़ा शौक ऐ पर हां मी इन्नी इ'यां मतलब जैदा अ'ऊं रीलां इ'यां नेईं नैचरल नेचर बगैरा होऐ उद्धर जाइयै इ'यां थोह्ड़ी ब्हौत रीलां बनाई ओड़नीं थोह्ड़ी ब्हौत इ'यां इन्ना मिकी निं ऐ पर इ'यां तुसें गी सनाऽ नीं कि अगर अस इ'यां मतलब अपनी ऐक्टिंग बगैरा उद्धर शो करी सकनें होर भी सा इ'यां साढ़े कटरे ते इन्ना है निं है ऐग्जिबीशन बगैरा मतलब इद्धर दै इन्ना मतलब कोई ओह् नेईं ऐ पर हां इंस्ट्राग्राम उप्पर रीलां जरूर अ'ऊं बी बनान्नीं होर में इद्धर जि'यां साढ़े इद्धर दी बड़ी सारी कुड़ियां न जेह्ड़ियां इंस्ट्राग्राम उप्पर रीलां पाइयै इन मतलब फेमस ते होइयां होइयां कन्नै उं'दे इक इन्कम सोर्स बी बनी दा हून जि'यां कोई जिस रुट्टी शैल बनांदा ते ओह् केह् करदा अपनी पूरी रैसपी पाई ओड़दा उद्धर ते उद्धरा केह् होंदा बंदा फेमस होई जंदा इ'यां गै कोई दिक्खो कोई अगर जि'यां कोई रुट्टी शैल बनांदा ओह् पाई सकदा भी कोई जि'यां कुसै बिच्च कुसै गी कुसै चीज दी नालेज ऐ जि'यां कुसै कुस कोई बंदा होंदा उस्सी एह् पता होंदा ऐ कि असें गी सवेरै कि'यां मतलब उट्ठना बैठना ओह् बंदा अपना पूरा टैलंट दस्सी सकदा लोकें गी गाइड करी सकदा एह्दे कन्नै केह् होंदा हून अजकल्ल तुसें दिक्खेआ होना जि'यां जनानियां बगैरा होदियां ओह् जैदा सोशल मीडिया ऐप बी यूज करदियां मतलब रीलां शीलां दिखदियां वीडियो बगैरा चलादियां अपना टाइम पास वीडियो शीडियो दिक्खियै करदियां ते उद्धर ओह् केह् करी सकदियां अप कथा बगैरा सुनी सकदियां इ'यां उ'नें गी केह् पता इंटरैस्ट नेईं बनै पर फोनै च जदूं इ'यां स्कराल करदियां न इंस्टाग्राम गी जां रीलें गी ते उद्धर ओह् केह् करी सकदियां अपना मतलब इक ते ओह् अपना ध्यान इ'यां स्हेई गल्लै उप्पर लाई सकदियां भी तुसें दिक्खेआ होना इंस्टाग्राम उप्पर मोटिवेशनल रीलां बी बड़िया औंदियां न मतलब जि'यां लोक सनांदे कि मतलब असें गी स्हेई केह् ऐ गल्त केह् ऐ ओह् उद्धरा अस मोटीवेट बी होई सकनें ते हून केह् होई दा रीलें कन्नै बी मतलब बंदा जेह्ड़ा ऐ मतलब अपना टैलंट ऐक्सप्रैस करी सकदा होर तुसें दिक्खेआ हून तुसें इ'यां एह् बी फेसबुक उप्पर बी अस मतलब बड़ी सारे ऐ जि'यां होर बी बड़े सारे ऐप न जित्थै तुस इ'यां मतलब स्हेई ओह् करी सकदे मिगी बी इ'यां बड़े में बी बड़े सारे ऐप रक्खे दे जेह्दे थ्रू में स्हेई स्हेई वीडियो बनाई सकनी जि'यां हून कुस कोई इ'यां मतलब कुसै कुसै गी होंदा नेचर दे ब्यू लैना ते ओह् अस इंस्टाग्राम दे थ्रू करी सकनें अस अप इंस्टाग्राम रीलें उप्पर अपना मतलब ओह् करी सकनें फिल्टर बगैरा मारियै अपने आप गी मतलब थोह्ड़ा चेंज करी सकनें थोह्ड़ा स्मार्ट लग्गी सकनें होर बी मतलब अस बड़ा इ'यां ओह् कर अपने आप गी इ'यां अपने टैलंट मतलब जैदा जेह्ड़ा मेन ऐ ओह् अस अपना टैलंट दस्सी सकनें जि'यां हर बंदा होंदा ओह्दे बिच्च कोई ना कोई टैलंट होंदा ते इंस्टा हून हर इक बंदा हून जि'यां अस बच्चे दी गल्ल करचै हर इक बच्चा पढ़ने च ते तेज नेईं होंदा ऐ कोई कोई बच्चा होंदा इ'यां मतलब पढ़ने च तेज बेशक्क नेईं होग पर ओह्दे बिच्च होर बड़ी चीजें दा टैलंट होंदा ते ओह् बच्चा केह् करी सकदा अपनी जि'यां उस्सी ऐक होई सकदा ओह् पढ़ने गी नलाइक होऐ पर उस्सी ऐक्टिंग बड़ी स्हेई औंदी होवै ते ओह् बच्चा केह् करी सकदा अपनी ऐक्टिंग करियै जां होई सकदा कोई कोई बच्चा होंदा इ'यां सिंगिंग बड़ी स्हेई करदा हून तुसें दिक्खेआ होना इंस्टाग्राम उप्पर मतलब कोई जेह्ड़े इ'यां बच्चे सिंगिंग स्हेई नेईं करदे ते उ'नें केह् कीते दा मतलब हून मतलब तुसें दिक्खेआ होना केईं बच्चे गी इ'यां पढ़ने च बेशक्क नलाइक होगे पर ओह् सिंगिंग बड़ी स्हेई करदे ते ओह् केह् करदे सिंगिंग मतलब अपने गाने गाइयै पांदे ते उद्धरा बी बंदा फेमस होई जंदा लोक उस्सी जानने लगदे क्योंकि हून हर इक बंदे दा एह् ऐ तुसें गी पता ऐ कि हर इक बंदे गी मौका नेईं थ्होंदा अपना टैलंट दस्सने दा लेकिन अगर अस रीलां शीलां पाइयै अपना जे बी साढ़े बिच्च टैलंट ऐ भाएं ओह् रसोई रुट्टी बनाने दा भाएं ओह् असें गी गाने दा भांए असें गी नच्चने दा भांए असें गी ऐक्सरसाइज योगा हून तुस तुसें दिक्खेआ होना जेह्ड़े पार्लर वाले होंदे हून कुसै कोई इ'यां पार्लर आह्ले बी अपने इ'यां इक पेज बनाई ओड़दे ते उद्धरा बी ओह् फेमस होई जंदे होर केह् हून एह् जेहड़ी एह् मतलब एह् जे बी एह् सोशल मीडिया ऐ एह्दे थ्रू गै अस अपना बिजनस प्रमोट करी सकनें हून जि'यां कपड़ें दी दकानां होंदियां ओह् बी अपना इक मतलब बिजनस प्रमोट करी ओड़दियां मिगी में बी इक इ'यां ऐप बनाए दा मतलब इ'यां पेज बनाए दा उद्धर में इ'यां केह् आखदे निं आन लाइन बिजनस करनी होन्नीं हून त केह् आखदे नी अ'ऊं इक कंपनी कन्नै जुड़ी दी उद्धरा मतलब अ'ऊं इक ओह् करी ओड़नीं आनलाइन बिजनस होर इ'यां बी मिगी इ'यां मतलब इ'यां बी मिगी में बी इक में पेज बनाए दा ओह्दे उप्पर मेरे हून फालोअरस बी बधा दे ओह्दे बिच्च अ'ऊं छड़ी इ'यां नेचर दियां रीलां पान्नी होन्नीं नेचर दे फोटो पान्नी होन्नीं ते बड़े सारे मेरे बी फालोअरस होई गेदे हून बल्लें बल्लें ते एह्दे कन्नै केह् होवा दा मतलब मिगी बी इक प्रमो प्रमोट मतलब मे बी मिकी बी लोक इ'यां जानन लग्गी पेदे हून थोह्ड़े थोह्ड़े ते एह् इक माध्यम ऐ